मैथोमैन मेसो होटलके मेसो होटलकेऽ ओ रसगुल्ला आर की भाव बेचै छियै पाॅंन सए एते महँगाइ आ चाट चकली सब सब चीज रक्खै छियै आ सब मीठ मीटो मछली रक्खै छियै तऽ मीट मछली की भाव दै छियै एत्ते महँगाइ एत्ते महँगाइ बढ़ाय देलिए हन अच्छा ठीक छै ठीक छै तब एत्ते एत्ते एत्ते महँगा एत्ते महँगाइमे गरीब लोग सब केना रहतै हमे चा चाट चाव मीन सब बिद्यार्थीके खाय बला चीज हँ हमरा घरमे दू चारिटा मेहमान आर आयल छथिन कर कूटुम्ब चाट चावमीन मिठाइ इएह सब लेबै

रोटियों रक्खै छियै चाबल रोटी आर

आ दस अथी चाबल

खाना बासी खाना आर नहि ने रक्खै छियै बासी खाना नहि ने रक्खै छियै ताजा रक्खै छियै अच्छा सब्जियो रक्खै छियै पनीर पनीर अच्छा

मिठाइयो पाँच किलो दए देबै हँ ठीक छै पैक कै दियौ